औ आं सानो थांनाय माखासे बोसोराव मोसानाया सोलायबाय गोदोनि मोसानाय मोसानाया दानि गोदान मोसानायनिख्रुइ गुबुन जाबाय मानोना गोदोहाय बांद्राय मोजाङै मोसानो रोङामोन नाथाय आथिखालाव गोबां गोरों गोरों मोसाखावरिफोरखौ नुनो मोनसै सिगांनि गोदो दानि गोदोनि मोसानाया दानि गोदान मोसानायनिख्रुइ गोबां फारागथि दङ मानोना गोदोनि समाव बारा मोजां मोसानो रोङामोन मोजां मोजां मोसाग्रा मोसानायनि फोरोंग्रा गैयामोन नाथाय दानि मुगायाव मोजां मोजां फोरोंग्रा दंसै बिनिखायनो गोदोनि मोसानाया दानि गोदान मोसानायनिफ्राय गुबुन जाबाय